जेह्ड़ा करोना दा काल ऐ उ'न्नै असें भलेआं थल्लै लाई ओड़ेआ जेह्ड़े अस रियासी डिस्ट्रिक दे लोक न जियां अस आक्खी सकने जियां मतलब पैह्ले अस घूमन शूमन रियासी बिच्च साढ़ी बैश्णो देवी होई गेई शिवखोड़ी होई गेई लोक इत्थै आंदे साढ़े टूरिज्म जेह्ड़े मतलब टूरिज्म आह्लै पास्सै घूमने आह्ला मतलब ओह्दे कन्नै शैल कमाई होआ दी ही जियां एह् महामारी आई करोना दी लोकें दा जेह्ड़ा घूमना शूमना ओह् घट्ट होई गेआ कन्नै इस बारी भीड़ भीड़ बी नेईं रेही उत्थै ते लोकें दा कम्म शम्म जेह्ड़ा ओह् ठप्प होई गेआ इक ते दकानां बी ज्यादा बंद गै रेहियां ते लोकें शैल कमाई बी नी होई पैह्ली बार लोकें नेईं किश चीज दिक्खी मतलब पूरा बजार शजार सारा बंद होई गेआ ते मतलब हून जियां मार्किट बंद ते लोकें जेह्ड़ा जरूरी समान चाहिदा हा ओह् बी घट्ट होई गेआ ते जेह्ड़ा घूमने दे जेह्ड़े इत्थै साढ़े ताईं जेह्ड़ी इत्थै खुल्ली कमाई होंदी ही ओह् बी घट्ट होई हून जेह्ड़े लोक हैन उ'नें ते मतलब ऐही हा ना के मतलब जातरू शातरू आङन वैश्णो देवी घूमने ते जां फिर शिवखोड़ी ते ओहदे कोला उ'नें कमाई शमाई होंदी ही पर एह्दा काफी ज्यादा इम्पैक्ट होएआ सिर्फ रियासी डिस्टिक गी नी पूरे जम्मू कश्मीर गी